ہیلو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 اوکے میم ہو جائے گی بتائیے اچھا میم میں ایک پیج کی فوٹو کاپی کے دو روپئے لگتے ہیں ایک سائڈ سے بائنڈنگ کے آپ کو کتنے پیجز کی کرانی ہے پانچ پیجز ٹوینٹی روپیز لگ بھگ یس میم نہیں میم کم نہیں ہوتا نہ میم میری شاپ ہے وہاں پر آئیے ویسٹ نور نگر

کیا میم

یس میم ہوتی ہے

اوکے میم میں نے بالکل صحیح بتایا ہے آپ کو فوٹو کاپی ایک دم اچھے سے پیج میں مِلے گی ایک دم بائنڈنگ بھی ایک دم اچھے سے ہوئی ہوئی ہوگی اُس میں نو میم نو میم ہمارے پاس ایک دم بڑھیا مشین ہوتی ہے یس میم میم فائیو روپیس سے ہوتی ہے وہ

اوکے میم آ جائیے گا آپ ویسٹ نور نگر میں اوکے میرے کو ایک باری کال کر دیجیے گا میں آپ کو ایڈ ایڈریس بتا دوں گی ایک دم اگزیکٹ میم صُبح کے سات سے شام کے سات یس میم اوکے میم پھر ہو گیا آپ کا کام آ جائیے گا آپ کا کام ہو جائے گا